दैनिक जागरण छै की कहैत छै अखबार हिंदुस्तान छै ओकर बाद प्रभात खबर छै आ आजतक छै तऽ ओ आरमे छै बढ़िआँ बढ़िआँ चीज बतबैत छै मतलब जे आ ओ महँगाइ हँ बढ़ैत छै घटैत छै इएह सब बतबैत छै जे ओकर बाद जाके अहाँके छै न्यूजो छै न्यूजोमे बहुत बात बोलैत छै आयँ ओहो सब अखबारो छै तऽ कभी कभी पढ़ैत छियै हमहुँ आब रोज नहिए पढ़ैत छियै लेकिन कभी कभी पढ़ैत छियै तऽ ओ जे छै अच्छा के बात छै आ आ नहि होल तऽ मोबाइलमे आयँ तनी मनी निकालिके देखलहुँ इन्ने ओन्नेके खबर ई भए गेलै ओ भए गेलै तऽ ओकर बाद जाइके मानिके चलिए जे अखबारो जे छै हँ पढ़नाइ चाही लोककेँ आयँ कहाँ की होइत छै ओकरो से मालूम पड़ैत छै आयँ तऽ पढ़ि लिखके तऽ लोग कम से कम एतना करैके चाही जे आयँ

सब खबर बतबैत रहैत छै आब बाढ़ि अइलै कहाँ डूबि गेलै कहाँ लोग की भेलै घर से बेघर होइ जाइत छै लोग आयँ इन्ने ओन्ने देखैत छियै बच्चा बूतरू आयँ खाएके लिए तरसै लगैत छै आयँ तऽ ओ सब अखबारमे दै छै सुनैमे देखैमे बड़ अच्छा लगैत छै तऽ ईसब देखलहुँ कभी बड़ा अच्छा तऽ नहिए लगैत छै खैर ओ तऽ लगैत छै माया लेकिन फिर भी ओ जगहके जानकारी होइ जाइत छै आदमीके नही जे इएह जगह पर एइसन स्थिति छै एइसन ई छै आयँ आजकल मोबाइलो आर भए गेलै तऽ तुरते पता लगि जाइ छै जे कहाँ की भेलै यौ हे ओकरा हुआँ ई भए गेलै हँ ओकरा हुआँ भए गेल आयँ तऽ ओ अखबारो आर छै तऽ ओहो पता लगैत छै लेकिन आज कल आब नेटके जमाना छै तऽ नेटो पर पता तुरत लगि गेल हँ अयलै हुआँ अयलै ई अयलै

लेकिन आब मोबाइलो आर गेलै तऽ ओतेक लोग आब मोबाइले पर सब चीज देखैत छै आ

ओएह लिए तऽ छै तऽ लेकिन अखबार पढ़नाइ चाही लोगके आयँ ओहिमे जे छै सबके खबर दै छै इन्ने ओन्ने या हमरे जिलामे ओन्ने की भए गेलै ओन्ने लोग जे छै ओन्ने धक्का लागि गेलै हँ ओन्ने ई भए गेलै

तऽ हमे आर छियै तऽ देखलहुँ जेना बाहरोमे रहलहुँ तऽ ओहोमे देखलहुँ जे मतलब हमरा जिलामे की होइ रहलै नहि होय रहलै हँ तनी कभी कभी देखलहुँ अपन

तऽ इएह लै कहय रहिए कहलिए जे पढ़ि लिख तनी मनी पढ़िओ लिख लहो तऽ ओहो फायदा होइत छै तब ने तोइ देखबहो आ नहिए पढ़ल रहबहो तऽ तोइ की देखबहो फोटोए ने देखबहो अखबार बला नहि पढ़ल लिखल रहबहो तब ने पढ़ि लेबै झट सीना लोगके तेल लगबै नहि ने पड़ैत छै